हाँ नमस्ते

मेरे को हार चाहिए झुमका चाहिए और सिकड़ी चाहिए अँगूठी चाहिए पायल चाहिए कैसे है साठ हज़ार भरी चाहिए है पाँच ग्राम का कान में के चाहिए तीन चार ग्राम का अँगूठी चाहिए हाँ दस ग्राम का गले में के चाहिए

ठीक ठीक है पहुँचा देना तो परमेंट दे देंगे दे देंगे अभी नहीं लेकर आएँगे तो दे देंगे हाँ सारा पैसा इकट्ठा दे देंगे ले लीजिए दस बीस हज़ार जैसे दस बीस हज़ार नहीं नया डिजाइन में हाँ ठीक है दे दे रही हूँ कल ठीक है ठीक है मैं कल आ जाऊँगी हाँ कल आकर बीस हज़ार रुपये दे देंगे

हाँ पायल चाहिए ना वह चाहिए पन्द्रह भर तक नहीं नहीं डिजाइन में हाँ वह आएँगे तो दे देंगे हाँ ठीक नमस्ते